असांजे सिंधी त्योहारनि में वॾे में वॾो चेटी चंड जो त्योहारु आहे चेटी चंड झूला साईं जी महिमा उनमें सॼी ॿुधाई वेंदी आहे ऐं धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं हर हिक सिंधी ॾाढे ख़ुशीअ सां चेटी चंड जो मेलो मल्हाईंदो आहे ऐं हिकु ॿिए खे वाधायूं ॾींदी आहे छो छो चेटी चंड जो ॾींहं खां ई सिंधीयुनि जो नओं सालु चालू थींदो आहे उनखां पोइ सिंधीयुनि में ॿियो त्योहारु जेको मल्हायो वेंदो आहे उहा नंढी थधिड़ी हूंदी आहे हिकु ऐं हिकु वॾी थधिड़ी हूंदी आहे उनखां पोइ महालक्ष्मी जा सॻिड़ा बि सिंधी सुठे नमूने कंदा आहिनि उनखां पोइ हिकिड़ो ॿियों बि त्योहारु ईंदो आहे जंहिंमें सेसाऊं विरिहाएजिंदियूं आहिनि जंहिंखे सिंधी गोगो चवंदा आहिनि हिन गोगे में जेके बि घरु जूं लेडिज़ हूंदियूं आहिनि जेके बि जाइफ़ा हूंदियूं आहिनि उहो वञी करे नल्के ते ॿाहिरि वञी करे नल्के ते पूजा कंदियूं आहिनि ऐं अलॻि अलॻि क़िस्मनि जूं सेसाऊं ठाहींदियूं आहिनि ऐं विरिहाईंदियूं आहिनि उनखां पोइ असां सिंधीनि में हिकिड़ो झूलेलाल जो चालीहो रखियो वेंदो आहे चालीअ में चालीह ॾींहं विर्तु रखिबो आहे जंहिंमें नंढो वॾो जैंट्स लेडिज़ ॿार बुढो सभु विर्तु रखंदा आहिनि ऐं सुठे नमूने इहो त्योहारु मल्हायो वेंदो आहे इन में घणनि ही क़िस्मनि जा भॼन गीत भाव सभु चया वेंदा आहिनि दरिया ते अख़ो पायो वेंदो आहे बहिराणा कढिया वेंदा आहिनि ऐं सेसा घुराए वेंदियूं आहिनि उनखां पोइ इहो उपवास चालीह ॾींहंनि जो हलंदो आहे चालीह ॾींहं पूरा थियण खां पोइ उनजो ॾाढी धूम धाम सां ख़ुशीअ सां पूरो थींदो आहे उनखां पोइ मथे ते मटकी खणी करे इनजो समापन थींदो आहे उनखां पोइ उनजी ॿाहिरि सर्गस्नी निकिरंदी आहे उनखां पोइ ढोल पताशा सभु वजंदा आहिनि सुठे नमूने जूं प्रसाद दोना विरिहाएजंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए खे माण्हू ॾाढियूं वाधायूं ॾींदियूं आहिनि छोजो उन चालीहो पूरो थियण ते हिक ॿिए खे ख़ुशी जाहिर कंदा आहिनि ऐं सभु सिंधीनि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे इहा पंहिंजा त्योहार मल्हाइण में हर को सिंधी ॾाढो ख़ुशि हूंदो आहे पंहिंजे त्योहारनि सां